म्हज्या मतेन आजचे सिंगर्स आपली वोकल टॅक्नीक रोंगली यूज करता तेंकां आपलो आवाज समजून आपल्या आवाजाची पट्टी समजून घेवपाची गरज आसा तशेंच खंयचे बीन सोंग म्हणटाना त्या सोंगाचें फील हें प्रत्येक सिंगरान समजून घेवप बीन खूब गरजेचें आसा त्या सोंगाच्या शब्दां प्रमाणें वॉयस मॉडुलेशन करप बीन गरजेचें आसा